हीअं त असांजे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में अहिड़ियूं चङियूं ई जॻहियूं आहिनि जीअं हिस्ट्री क्रियेट कयूं आहिनि जीअं त हुन में मंदरु आहे किला म्युज़ियम ऐं अहिड़ियूं चङियूं जॻहियूं आहिनि जेके असांजे सॼे वल्ड में प्रसिद्ध आहिनि हुन में जीअं त असां किलनि जी ॻाल्हि कयूं त असांजे कल्यान में हिकिड़ो किलो आहे जंहिंजो नालो आहे दुर्गा हरी फोर्ट ऐं अहिड़ा चङा मंदर बि आहिनि हुन में असांजो हिकु अमरनाथ में शिव मंदिर बि ईंदो आहे जिते शिवरात्रि ते चङा वॾो मेलो लॻंदो आहे ऐं चङी लाइन लॻंदी आहे माण्हू कतार में बिह करे असांजो शिव भॻिवान जो दर्शन करणु चाहींदा आहिनि ऐं असांजे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में ई हिकु जिवदानी माता जो बि मंदरु आहे उहो ॾाढो सुठो मंदरु आहे हुते माण्हू ट्रॉली जे थ्रू मथे वेंदा आहिनि ऐं दर्शन माता जो कंदा आहिनि ऐं अहिड़ियूं ॿियूं बि अहिड़ियूं कई जॻहियूं आहिनि हुन में हिकु वीजेशवरी बि आहे जंहिंखे अगरि तकलीफ़ु हूंदी आहे काई खारस हूंदी आहे त उहो माण्हू हुते सनानु करण सा हुन शइ मां आज़ाद थी वेंदो आहे ऐं अहिड़ा चङा गार्डन्स बि आहिनि असांजे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जिते माण्हू वञी करे पंहिंजो टाइम ॾेई सघंदो आहे टाइम पास करे सघंदो आहे उहो बि फ्रीअ में उते काई बि चार्ज न आहे